बाजारांत म्हाका एक सुंदर असो डस्टबीन दिसलो तो हांवें विकत हाडलो आनी घरा दवरलो तो डस्टबीन म्हाका खूब आवडलो त्या डस्टबीनाचो कलरय बरो आसा वापरपाकय तो बरो जाता एटोमॅटीक उगडपाक जाता घरांतय सगळ्यांक शिस्त लागला कारण तो डस्टबीनांत वचून सगळीं जाणां कोयर उडयतात हें एक ताचें बरें पॉंयट आसा